दा आं माबा जोंनिया एकस' सल्लिस नं एल पि स्कुल आं बिनि बिखयै फंनैसो बुंनो नागिरदों दा जोंहा जोंनि एल पि स्कुलाव जोंहा दा जोंनि माबाया फरायसुलि फरायसुलाफोरा एसे मोजाङै फैगासिनो दं जा फोरोंगिरिफोरा दिनै

ब्रै जन खोमा ब्रै जन फरायगिरिफोरा बेनिफ्राय दा दा बरथमान एसे मोजाङै नुदों थेवबो गेजेरावनो एसे खेलि मेलि जादोंमोन दा फरायसुलि फरायसुलाफोरा एसे मोजाङै गोसो होनानै फरायदों दा फरायसुला फरायसुलिफोरा खिसुमाना एसे मासो फोरोंगिरिफ्रा दा एसे माने जोंनि गामि ओनसोलनि बिमा बिफाफोरा एसे बेया मोननायनि थाखाय एसे फोरोंगिरिफ्रा एसे माबायो एसे खमै नोजोर होनाय जादों आगोल नहालेबा एसे मोजाङै नोजोर होदोंमोन दा एसे जों दा कमिथिया एसे नाजानायनि थाखायसो मोजाङाव फैदों दा बेफोरबायदियैनो थिग आंनि गोसोयैबा बेफोरबायदिनो मोजाङै मोजाङै सालाय लांबा जोंहा जोंनि एल पि माबा एल पि स्कुला जोंहा मोजां जालांगोन आरो गोदान जोङो फोरोंगिरि फैनायनिफ्राय इसे मोजाङै मोजां सालाय गासिनो दं

दा खायसे बायदिया फरायसा फरायसुलिफोरा बुंफैयो जोंखौ फोरोंगिरिफोरा बारा मोजाङै सिखाया होननानै दा जों कमिथिफोरा माब्लाबा माहे माहे जोङो इसे मिथिं खालायनाय बायदि जायो बे मिथिंनि थाखाय दा एसे मोजाङै फैगासिनो दं थेवबो दा माजे माजे बिसोरो इसे जेंना होनो नागिरो जों दा कमिथिनि थाखाय बारा एसे जेंना होनो हाया दा आरो बेफोरबायदिनो दा जों जोंनि मेगनाव दा मोजाङै नुदों ओमफ्राय दा बेफोरबायदिनो जाहाथे जों आंनि गोसोयै मोजाङै मोजां सालाय लांबा जों मोजां मोनगोन जाहाथे जोंनि फिसौ फिसाफोराबो मोजाङै गोसो होनानै फरायबा जों मोजां मोनगोन आरो खायसे बायदिया ओइ फरायसुलि फरायसुलानि बिमा बिफाया साखोन सिखोनैबो हराबाबो जोंनि कमिथियानो जों मोजाङै मोजां माबा रायज्लायनानै जों होयो जाहाथे बेफोरबायदिनो मोजां साब सिखोन जायो जोंनि जोंनि दा एल पि स्कुला दा मोजाङाव मोजां फैदो जों दा आंनि मेगननि हिसाबै दा इसे मोजाङाव फैदो बारा जेंनाखौ खोनायाखै आङो जाहाथे जोंनि बे एल पि स्कुला बेफोरबायदिनो सालाय लांबा जोंहा नाम जागोन होनबा आंनि मथे दा बेफोरबायदिनो सालायलां अंगनबादि जोंहा अंगनबादि मोनसे दं जोंनि अदालगुरि गामियाव ओमफ्राय अदालगुरि गामिनि अंगनबादियासो एसे खेलि मेलि जाना दङ आंनि गोसोयैथ' दा एखेबारे अंगनबादिया बेया हाल सालाव जाना दं दा आंनि मथेबा अंगनबादिखौबो दा जों कमिथिया मोजाङै बा मिथिं खालामनानै जोङो मोजाङै मोजां आं लाबोजानो लुगैदों दा जोंनिया हाल साला अंगनबादिया एसे बेया जाना दङ दा आंनि गोसोयैबा बे अंगनबादिखौ मोजां सालायनो थाखाय दा मोजां कमिटि दानो नांगौ आंनि गोसोयैबा दा आं जिथु नुदों दा बेयायैनो हाल साल जाना दं जोंनि अंगनबादिया सिखायनायाबो खेलि मिलि बुस्थु बाहिनि बाहायनायाबो खेलि मिलि जाना दं दा जाहाथे बेफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय जों दा मोजां कमिटि दानानै मोजां खालामनो नाजाबा आंनि मेगननि नोजोराव आं बेखौनो गोसोखांदों आरो